अॼुकल्ह जेकी टेक्नोलॉजी हली रही आहे हिननि पारिवारिक जीवन खे बिल्कुलु हिक तर्फ़ा ॾिठो वञे त ख़तमु करे छॾियो आहे पारिवारिक जीवन में माण्हू पहिरीं हिक ॿिए वटि वेंदा हुआ टी वी ॾिसंदा हुआ हिक ॿिए खां ॻाल्हाईंदा ॿोलाईंदा हुआ रोटी खाई अॼु त हर कोई पंहिंजे मोबाइल में मस्तु आहे हर कोई पंहिंजी टी वी में मस्तु आहे नको कंहिंखे कंहिंखे ॻाल्हाइण जो टाइम आहे नको कंहिंखे कंहिंजो मुंहुं ॾिसण जो टाइम आहे अॼुकल्ह मोबाइलनि ॿारनि खे बि ॾाढो बिगाड़े छॾियो आहे अॼु टेक्नोलॉजी जो असरु सुठी बि आहे बट अॼुकल्ह जी अचण वारी पीढ़ी लाइ असल में ॾाढो मुश्किल परेशानी आहे ॿार अॼुकल्ह मोबाइल ॾिसी ॾिसी सभु बिगिड़ी विया आहिनि मोबाइल बिना अॼुकल्ह जा ॿार रोटी नथा खाइनि मोबाइल बिना अॼुकल्ह जे माण्हुनि जी जिन्दगी काने माण्हू माई रोटी ठाहींदे गाॾी हलाईंदे भाई गाॾियूं हलाइण सां बि माण्हू मोबाइल था हलाइनि हुनसां एक्सीडेंट बि ॾाढा था थिअनि ॾाढियूं परेशानियूं थियूं अचनि हर कोई कंहिं जा ॾाढनि सां घरु ख़राबु थिया आहिनि मोबाइल जे चकर में इनकरे मोबाइल ॾाढी किनी शइ आहे अॼुकल्ह जी टेक्नोलॉजी हिक तर्फ़ु सुठी आहे त हिक तर्फ़ु ॾाढी किनी शइ आहे